जोंहा बिब' बिनानाव नखरावहाय गोरोबलायनाया दङ बेनो जाहैबाय जानाय लोंनायाव जोङो गोरोबो आरो बेजों लोगोसे गाननाय जोमनायावबो गोरोबो जोङो गाननाय जोमनायखौबो सोलायलायनानैहाय गाननो हायो आरो बेजों लोगोसे फारागथियाबो दङ बेनो जाहैबाय सोरबाया संनानै मोजां मोनो ओमफाय माखासेया जाहैबाय फरायनानै थानो मोजां मोनो बेबादि आरो नाथायबा जोङो ज' मोनसे रुमावहायनो थानो मोजां मोना बे फारागथिफोर दङ आरो